हमें यहाँ अस्पताल जाने के लिए अपने गाँव से तीन मिनट तक की दूरी तय करना होता है जो कि रोड तक आता है और वहाँ से हमें बस या टेम्पू या फिर एक सौ आठ या एक सौ बारह नंबर पर फोन करने से जो सरकारी सेवा एम्बुलेंस आती है उसके तहत वो हमें अपने नियमित समय बीस मिनट तक के अन्दर भर में पहुंचा देती है